बुलेरो बस टेम्पो डालां एम्बैसडर बुगाटी लैम्बॉर्गिनी साइकिल स्कूटर ऑटो रिक्शा लूना टाटा स्कोर्पिओ फ़ॉर्च्यूनर टोयोटा इनोवा ट्रैक्टर ट्रक मारुती एट हंड्रेड ऑल्टो बिलेनो ब्रीज़ा टोयोटा इनोवा